आसामाव बैसागु आमफ्राइ बिहुआनो मुंदांखा बेखो बैसागुखौ बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा जि बाख्नायो जि जोबोर समायना आं आं जाबाय ख्रिस्टान धोरोमनि आं एसे बारा मिथिया होनबाबो आं जि खोनानो मोनो आरो जि नुनो मोनो जि जोबोर समायना बे एसोरनि फालिनाय एसोरनि फेस्टिबोलफोरा आरो आङो जि गावनि धोरोमनि जि ख्रिष्टमासखौ जोङो जोबोर सामायनायै फालियो जि इसोर जन्म जानायनि हमायाव जोङो बाख्नायो आरो जोंहा लामायाव जोङो मा फुल गायो थालिर गायो आरो बेयाव जि फु समायनायै साजायो आरो गोबां जाग्रा मुवा बनायो गान्नाय जोमनायफोर जि बर'दिननि सिगां जोङो बायनानै गानो आरो गेरजा जानाय समाव जों ओरैखौ गालाङो आरो जि मानसिफोरा बयबो ज'मा जानानै गासिबो खोनासंफैयो जि मोजां बाथ्राफोर बुङो आरो आलासिफोर फैयो आरो जोङो बिसोरखौ न'आव लाखिनानै जि जाग्रा मुवाफोर हायो आरो